हाँ ऐसा है पहले जमाने के हिसाब से आज कल जमाना बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको कही भी जाना है आपको हर एक साधन मिल जाएगा और पहले बैलगाड़ी होती थी साइकिल ज़्यादातर हो जाती थी और आज कल ई रिक्शा है मोटर साइकिल है और चार पहिया की गाड़ी है और अगर आपको रेल से जाना है तो आप घर बैठे आप बुक बुक करा लीजिए टिकट बुक करा लीजिए आप आराम से बैठिए अपनी सीट पर जा करके और अब कहीं भी जा सकते हैं और पहले जमाना ये था कि आदमी को जाने में बड़ी दिक्कत होती थी कोई साधन नहीं था बैलगाड़ी है बैलगाड़ी जहाँ एक घंटे की रास्ता मान लीजिए गाड़ी से है तो अब बैलगाड़ी जो है चार घंटे में पहुँचती थी इसीलिए अब कोई अब कोई परेशानी नहीं कहीं जाने आने में आप कहीं भी जा सकते हैं और पहले जाने में बहुत दिक्कत थी रास्ता नहीं था पैदल जाना पड़ता था और रास्ते ऊट पटांग थे अब सड़कें बन गई हैं हर एक जगह बढ़िया रहने वाला साधन हो गया है इसलिए जो है अब कोई दिक्कत नहीं है आप कहीं भी जा सकते हैं बहुत बढ़िया साधन है हर एक साधन मिल गया है और आप आराम से कहीं भी जाना चाहते हैं घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं और पहले तो जानना मुश्किल था घर से निकलना मुश्किल था दो चार कोस जाना है उसमें भी दिक्कत होती थी लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है आप घर बैठे आ सकते हैं आप गाड़ी मंगाना चाहते हैं आप गाड़ी मंगा लीजिए आपके दरवाजे पे आ जाएगी काम खत्म हो जाएगा समझे तो आप कहीं भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं बंद कर दें का